हाँ नमस्ते नमस्ते कौन हाँ आइए हम बनारस से बोल रहे हैं बनारस में तमाम प्रकार कि जगाह हैं सारनाथ है अस्सी घाट है दुर्गा कुंड है और पार्क उर्क है

और यदा हाँ हाँ है है हाँ है है है हाँ बनारस से गाजीपुर है वहाँ से घुमा देंगे आप बताइए कार्ड रखवा लीं

हाँ अब वह कम ईसा मा माता जी का मंदिर है हाँ और बहुत सा जगह है आपका जाना कहाँ है वह बताएँगी तब तो हम बताएँगे कितने लोग रहेंगे

हाँ

हाँ चारों लोगों का सब व्यवस्था लेकर तो पड़ जाएगा पैंतालीस हज़ार कम से कम तो लग जाएगा तिन दिन तो लग ही जाएगा हाँ हाँ चलिए ठिक है आपको आना होगा तो एक बार कॉल करके एक मेहने बता दीजिएगा ठीक है ठीक है ठीक